हमसभ बिहार राज्यके दरभंगा जिला मिथिलाञ्चलमे पड़ै छै तऽ मिथिलाके वासी भेलहुँ तऽ एतुक्का भाषो अलग छै सभसँ मीठ भाषा दुनिआँके मैथलिए कहाबैत छै तऽ ओतुक्का संस्कृति अलग छै आ ओहूमे ब्राह्मण जातिके संस्कृति जे छै जेना हम ब्राह्मण जातिसँ आबै छी तऽ ओहिमे होइ छै कोनो बच्चाके जन्म भेलै तऽ हुनकर छठिआर होइ छनि ताहिके बाद एक चारि पाँच वर्षके भेला तऽ हुनकर उप मुण्डन होइ छनि मुण्डनमे नहि आबै छै हुनकर बाल काटैत छै बहुत तरहक अरिपन होइ छै गीत होइ छै नाद होइ छै महिलासभ अपनामे हँसी ठिठोली कएलथि ताहिके बाद सन्ध्यामे जे रातिके होइ छै ब्राह्मण भोजन होइ छै पूरी सब्जी रसगुल्लाके जे ब्राह्मणके भोजन छै से करबै छथि ताहिके बाद अपन भगवानके पूजा तूजा करबै छथि ताहिके बाद बच्चा अगर किशोर अवस्थामे लगभग आबै छै तऽ हुनकर उपनयन होइ छै ओहिके बाद बच्चा पढ़ाइ लिखाइ कए लै छथि अगर बढ़िआँ जगहपर हुनकर जॉब नौकरी लागि जाइ छनि हुनकर विवाह होइत छनि आओर अन्य जाति जेना शर्मासभ छै हुनकरसभके बच्चाके मूड़न होइ छै आओर सीधे विवाहमे मटिकोर होइ छै तऽ आ हमरा जेना हम गाँव पाली गाँवसँ छी ओहिमे दू गो जाइत रहै छै हिन्दू आओर मुस्लिम तऽ मुस्लिमके संस्कृति अपन अलग छै आओर हिन्दूके संस्कृति अलग छै ओना तऽ भारत देशमे चारिगो रहै छै धर्म हिन्दू मुस्लिम सिक्ख ईसाई लेकिन एतय जतय हम जतुक्का निवासी छी से मिथिलाञ्चलके एरिया छै एतय लोक लोक कार्यक्रम ज्यादा होइ छै जेना तरह तरहके लोक मुण्डन भेलै बच्चाके तऽ तरह तरहके आदमीसभ गाँवसँ आबै छै सगा सम्बन्धीसभ जे छै से आबै छथिन ओ एतुक्का धोती कुर्ता पाग माछ मखान संस्कृति ई सभसँ अलग छै मिथिलाञ्चलके खास कए कऽ मिथिलाञ्चलमे पाग आओर माछके बहुत महत्व छै आ मखानके ई तीन टा एतुक्का विशेष व्यवस्था छै एहिसँ मिथिलाञ्चलके सौँसे नामो छै आओर जँ मिथा मिथिलाञ्चल एहिके लेल जनलो जाइ छै एहिके बिना मिथिलाञ्चलके पहचान अधूरा छै मिथिलाञ्चल